ڈجیٹل آرٹ ویسے تو بہت اچھی آرٹ مانی جاتی ہے آج کی جو نئے نوجوانوں کے نسلیں ہیں وہ ڈجیٹل آرٹ میں اپنا کریر بنا رہے ہیں اور اس کے اوپر پوری کوشش بھی کر رہے ہیں پوری محنت کرتے ہیں تا کہ وہ اس میں اپنا کریر بنا سکیں لیکن میرے خیال سے انسانوں کا جو بنایا ہوا فن تھا اس میں ایک الگ ہی مزہ تھا ان کے جو آرٹ ہوتے تھے جو ہاتھوں سے انسان بناتے تھے اس میں ایک کہانی چھپی ہوتی تھی کوئی نہ کوئی سبق اس سے حاصل ہوتا تھا یہ ساری چیزیں ایسی تھیں جو ایک فنکاری کی دستک دیتی تھی یعنی کہ انسانوں کا بنایا ہوا جو فن ہوتا تھا جو آرٹ ہوتی تھی وہ بہت لا جواب ہوتے تھے آج کا جو ڈجیٹل آرٹ ہے وہ تو کمپیوٹرائز ہے وہ مسین کی چیزیں مطلب ایک عام آدمی بھی اگر ڈجیٹل آرٹ کے چیزوں کو تھوڑی بہت صلاحیت پتا ہو تو وہ اس چیز کو کر لے گا لیکن انسان کا بنایا ہوا آرٹ جو تھا ان اس میں ایک فن کے طور پر کام کرتا تھا اور اس کے لیے پورا تجربہ ہونے کی ضرورت تھی